जोंथ' न'निफ्राय एन्जरखौ जों न' सिङाव थायोबा जों जेरखम खल थल होनानै जों हमनाय जायो जे एन्जरखौ ओमफ्राय खांखमाफोरखौसो जों मुलि होनाय जायो जेरखम बाजाराव फानग्रा फानो बेफोरनि मुलिखौ ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो हमनानै जोङो बेखौ जिं जिंआव माबायो ओमफ्राय जों खांखमाखौ जों नुबा बुथारो ओमफ्राय एन्जरफोरखौबो जों नुबा बुथारो ओमफ्राय बेफोरनि थाखाय जों मुलि बाहानांगौ बायद्द' जायो बे मुलिया बाजाराव मोननाय जाया दा बेखौ खना खनला थायोबा जों बेखौ हमना बुथारो आरोखि ओमफ्राय एन्जरफोरखौबो बुथारनाय जायो नुयोबा ओमफ्राय मुलि बाहायो जेरखम खल थल बेफोरखौ जों आदार सोनानै हमनानै बुथारनाय जायो एन्जरफोरखौ ओमफ्राय खांखमाफोरखौबो बिदिनो मुलि होनानै बुथारलाबायो खना खनला थानाय इन्जुर खनायाव थायो बेफोरो आरो एन्जरफ्राबो उसुं उला बाख्रिफोराव खुरनानै थायो ओमफ्राय जों बेखौ गुदुंआव दोन्नानै एन्जरखौ खलजों हमनाय जायो ओमफ्राय खांखमाखौबो खांखमायाबो बिदिनो उसुं खना खना न' खना खना हानि न'आव थानाय जायो बिसोरखौ जोङो हमनानै बुथारो आरोखि ओमफ्रा एन्जरा थायो एन्जर सिखाफोरबो थायो ओमफ्राय बाहेरानि एन्जर बाथासिरा गुंगाल बेफोरबो माइ थाइ थायोबा थाफैनानै हम थायो आरोखि बिसोरो ओमफ्राय दा जों बेखौ हमनानै जोङो बुथारो आदार होनानै मोनाबा जों खल सिङाव आदार जेरखम ना गोरान बायदिसिना ओरैनो ना गोरान था गोरान सिङाव दोन्नानै जों खलनि मोखांखौ गुवार खालामनानै सा खनायाव सानानै दोन्नाय जायो जाहाथे एन्जरा फैनानै जाफैयोबा गाव फानाव नांनानै थायो बेदि बे सिस्तेमै जों एन्जरखौ हमनानै बुथारनाय जायो ओमफ्राय खांखमाखौबो बिदिनो जों मुलि बेब'हार खालामो बेफोरखौनो जों हमनानै न'खरफोर न'निफ्राय जों बे बुस्तुखौ होखारनाय जायो ओमफ्राय जों बेखौ दा सालाद माने मुलि थुलि बाहायो बेफोरखौ जों दा जेरखम जों खना खनायाव दोननाय जायो बेफोरबादि मुलिफोरखौ ओमफ्राय जों दा बेखौ दोनोब्ला बेफोरबादिखौ जों हमनो हानाय जायो ओमफ्राय बेफोरखौ जों हमोबा बे न'फोराबो साफा जायो मोनामनाय थोनामनाय थानाय जाया जाहाथे बेफोरबादिखौ न'आव थायोब्ला जा मोनामनाय मानाय खिदेर हासुदेर जायो बेनि थाखायनो जों बिसोरखौ हमनानै बुथारनाय जायो ओमफ्राय दा जोंहा बेखौ बुथारनायनि थाखाय मा थेकनिकै बुथारनांगौ जायो बेखौ जोंहा बायध'ता गावनो गाव बुहुत खालामनानै हमनांगौ बायध' जायो बेफोरखौ दा जा हमनो थाखाय खल लहानि खल नांगौ जायो ओमफ्राय दंफांनिबो दं बेफोरजों जों हमो ओमफ्राय लहानि खलबो दं बेफोरजों हमो बेफोरखौ जों दा हमोबा जाहाथे बेफोरबादिया थाया थाया हमालासिनो हमोबा आरोखि जोंहा दा बेखौ हमनो थाखाय सैमाफोरबो थायो माउजिफोरबो बेफोरबो हमो जोंना न'आव थानायफ्रा दा बेफोरखौ हमनानै आराम खालामनाय बेफोरखौ दा जोंहा अराय खालामनो थाखाय बेफोरखौ बेफोरखौ लांनांगौ जायो खलफोरखौ बेनि थाखायनो जों एन्जरफोरखौ जों खलजों हमोन हायो खांखमाखौ जों मुलिजों बुथारनो हायो बेनोसै आरोखि